गायक ह हमेशह पहिरां त कलाकार जेॾी महिल ॻाइण चालू कंदो आहे त चा चालूअ में केॾी महिल ॻाइण में अॻियां निकिरी वञे का त रि रिधम भुलिजी वञे का त रिधम वारो फास वॼाए या त ॻाइण वारो धीरो थी वञे प्रेक्टिस न कई हुजे रियाज़ न कयो हुजे हुन तरह खां बि ग़लतियूं थींदियूं आहिनि ऐं गायक केॾी महिल धीरे ॻाईंदो हुजे रिधम वारो अॻियां निकिरी वञे हुनजा हुन सां बि ग़लतियूं थींदियूं आहिनि गायक केॾी महिल सुर में न ॻाईंदो हुजे सुर में न ॻाए त वॼाइण वारो बि भुलिजी वञे ऐं वॼाएण वारे खे बि मज़ा न अचे जेस ताईं वॼाइण वारे खे मज़ा न अचे तेस ताईं हुनखे मज़ो न ऐं का जेस ताईं ॻाइण वारे खे मज़ा न अचे हुन वॼाइण वारे खे बि मज़ा न अचे ॻाइण वारो सुठो ॻाईंदो हुजे पर वॼाइण वारो सुठो न हुजे त हुन ॻाइण वारे खे बि मज़ा न अचे ऐं हुन सां कीअं बचण पाणि कीअं बची सघूं बचण लाइ पाण खे रियाज़ करण जो हुनखां पहिरां जेॾी महिल पाणि प्रोग्राम करण वञूं हुनखां पहिरां प्रेक्टिस करण जी ॻाइण जी ऐं वॼाएण जी ॿिन्हिनि जो मेल मिलाप कराइणो हुन सां छाहे की पाण सुठी रीते ॻाए सघूं वॼाए सघूं ऐं पाण खे अॻिया वांधो न अचे